हेलो हँ काकी गोर लगैत छी गो गोर लगैत छी ठीक छै अहाँसभ ठीक छियै हँ आओर सभ ईसभ एगो सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म भेलै बुझलियै चाची सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म भेलै फेसबुक होइत छै अहाँकेँ फेसबुक अकाउण्ट खोलल जाइत छै अकाउन्ट से अहाँ खोलि कऽ अहाँ ओहिमे अपन फोटोसभ उपलोड कऽ सकैत छी अहाँ दोसरके एकॉउन्ट मतलब दोस्तो सभके ओहिसँ मिल सकैत छी अहाँ ओकरा सभसँ बात कऽ सकैत छी जे ओ चैटके जरिए वीडियो कॉलके जरिए बात कऽ सकैत छी कॉलके जरिए बात कऽ सकैत छी अहाँ इन्स्टाग्राम वॉट्सऐप फेसबुक ईसभ सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म भेलै एगो सभकेँ अलग नाम नाम नम्बरसँ लॉगिन करऽ पड़ैत छै तकर बाद अहाँ बात कऽ सकैत छियै

वॉट्सऐपकेँ अहाँ नम्बरसँ लॉगिन करऽ पड़त वॉट्सऐपकेँ अहाँकेँ आ ओ वॉट्सऐपके जरिये अहाँ अपन दोस्त सभके नम्बरसँ लॉगिन मने जुड़ि सकैत छियै हुनकासँ बात कऽ सकैत छी वीडियो कॉलपर फोटो अहूँ देख सकैत छी ओहो देख सकैत छथि वीडियो भेज सकैत छथि आओर वगैरह वगैरह बहुते फाइलसभ भेज सकैत छथि अहाँकेँ ह्म्म इन्टरनेट भेलै इएह जे अहाँ ईसभ चलेबै तऽ नेट ऑन कऽ कऽ चलबऽ पड़ै छै ओहि लए अलगसँ रिचार्ज करऽ पड़ैत छै तकर बाद अहाँकेँ फेसबुक चलत अहाँकेँ इन्स्टाग्राम चलत कियाकि ईसभमे जे नेट खाइत छै ने ओकरे इन्टरनेट कहैत छै आ ई सभके माध्यमसँ अहाँ सोशल मिडियासँ जुड़ि सकैत छियै जुड़ल रहबै हँ सोशल मिडिया भेलै जेना अहाँकेँ फेसबुकपर इन्स्टाग्रामपर अहाँ सभकेँ दोस्त चिन्हत आ ओहिपर अलग निम्न प्रकारकेँ जे अथी सभ न्यूजसभ देख सकै छी कियाकि ओहोपर न्यूजसभ आबैत रहै छै तऽ उएह न्यूजसभ अहाँ देखबै अहाँकेँ अहुँकेँ आदमी देखत तऽअहूँ आदमीकेँ देखबै तऽ हुनका बारेमे अहाँ जानबै अहाँकेँ बारेमे ओ जानत तऽ उएह न्यूज भेलै ह्म्म आब तऽअहाँ बुझि गेलियै

अहूँ यूज करू चलाउ फेसबुक इन्स्टाग्राम इन्स्टोग्राम इन्स्टाग्राम अलग भऽ गेलै ओ ई फेसबुक अलग छै इन्स्टाग्राम अलग छै इन्स्टाग्रामपर अहाँकेँ लाइक करऽ पड़ै छै फेसबुकोपर लाइक करऽ पड़ै छै ओना इन्स्टोग्रामपर लाइक करैत छै इन्स्टाग्रामपर अहाँ वीडियो कॉल कऽ सकैत छी वट्सएपो कॉल कऽ सकैत छी फेसबुकोपर मने तीनोपर ऑप्शन रहै छै वीडियो कॉल लेकिन एगो ई बात रहै छै जे इन्स्टाग्राम अब जेना कॉलसँ दोसर देशमे बात नहि कऽ सकै छियै लेकिन अहाँके दोसर देशवला अहूँकेँ कॉल नहि कऽ सकै छथि तऽ इन्स्टाग्राम फेसबुकके जरिए अहाँ हुनकासँ बात कऽ सकैत छी वीडियो कॉलपर बात कऽ सकैत छी कॉल कऽ कऽ बात कऽ सकैत छी नहि अहाँकेँ पैसा लागत नहि अहाँकेँ किछो खाली इन्टरनेट लागत अहाँकेँ ठीक छै बुझि गेलियै ने